सीज़न मुताबिक़ि जेके असांखे बीमारियूं अटैक कंदियूं आहिनि जीअं त बुख़ारि नोर्मली असांखे थधि जे मौसम में बरसाति जे मौसम में थींदो आहे जीअं मुंदु फिरंदी आहे सभिनी जे बॉडीअ ते असुरु पवंदो आहे ख़ासि करे नाज़ुक जेके बॉडियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजे बॉडीअ में इम्यूनिटी घटि हूंदी आहे उते वधीक असुरु पवंदो आहे त असांखे मौसम चेंज थियण खां पहिरियों ई मौसम बदिलजण खां पहिरियों ई कुझु दवाऊं कुझु वेक्सीनेशन इंजेक्शन हराइण घुरिजनि या त कुझु घरूं इलाज बि करणु घुरिजनि जीअं त असां पाण खे बचाए सघूं असांजे मथां उन्हनि बीमारियुनि जो अटैक न थिए छो त पोइ बि असांखे करिणो ई पवंदो इन खां बहितर आहे असां पहिरियों ई ध्यानु ॾियूं जीअं उन खां बची वञूं